गोंयांत आल्तीन नांवाची एक जागा आसा जंय काॅलेज ऑफ म्युजीक आसा जंय गोंय सिंगींग असो भुरग्यांक शिकयतात फायन आर्ट्स म्हूण एक इन्स्टिट्यूशन आसा आल्तिनो थंय भुरग्यांक पाॅट्रेट कशें काडप ड्रोयींग कशें काडप तें शिकयता आनी काॅलेज ऑफ होम सायन्स जितून भुरग्यांक बेसीक गोंयचो कल्चर कसो आसा तो दाखयतात आनी डेव्हेलाॅप करता तितूंत